जय झूलेलाल जीअं मतदान जे अंदर पाण उमेदवार खे जिताईंदा आहियूं त हुनजे अंदर घणी महिनत करणी पए थी त जीअं हुननि जो प्रचारु कजे प्रसारु कजे ऐं हुननि जो अमल करे अॻियां उन्हनि खे पब्लिक ताईं पहुचाइण लाइ कम पाण खे करणो आहे त उन में पाण खे जेका उमेद पाण खे जॻाइणी आहे पर इहा जीअं या आम आदमी लोक परिवर्तन ऐं पंहिंजा जेके नागरिक आहिनि उन्हनि जो भलाई जो कमु पाण खे सोचे करे उनजे लाइ अॻियां कमु करणो खपे त वधीकतर त पाण खे हुननि जो जेको बि प्रॉब्लम आहे हुननि जो सॉल्यूशन करणो खपे ऐं जीअं उन्हनि जे किथे बि कमु अटके थो त उन लाइ भाई जेके राजनैतिक आहिनि सांसद आहिनि उन्हनि खां पाण कॉन्टेक्ट करे उन्हनि जो प्रचारु प्रसारु करे उन्हनि जो निवारणु कजे त पंहिंजो कमु जीअं मतदान आहे मतदान करे पाण छुटाम था थी वञूं पर उन्हनि जो कम पाण खे अॻियां करणो थो पए ऐं जीअं पब्लिक आहे हुननि जो वेसाहु जीतणो थो पए जीअं पाण पंहिंजे लाइ सुठो था कयूं तीअं पब्लिक बि लाइ पाण सुठो करे सघूं था उहा आशा हमेशह जय झूलेलाल